बिहारमे स्वास्थ्य बेबस्था जे अइ

सरकारी हस्पतालमे तऽ दबाइ तऽ बिहार सरकार भेज दै छै बेबस्था छै ओहिमे डॉक्टरो छै नर्सो छै आओर आनसब छै बिहारमे जेना पारसके नाम पारस तऽ बहुत बड़ा अस्पताल छै अच्छा अस्पताल छै लेकिन जतबे अच्छो छै ओहिमे दुर्गुणो छै गरीब लोक ओतऽ नहि जा सकैछै ओ छिए पैसावलाके जकरा पास पैसा छै पारसमे जा सकै छै जे गरीब छै सरकारी अस्पतालमे जाइ छै जाहिमे जे बिहार सरकार द्वारा दबाइ आबै छै ओ लऽ करिकऽ घरमे जाकऽ खाइ छै बहुत नीको भऽ जाइ छै बहुत खराबो रहै छै बहुतके नीक उपचार नहि मिलै छै तऽ ओ ओहि अभावमे मरिओ जाइ छै इएह बेबस्था छै पैसावलाके जमाना छै